हेलो हँ यौ की हाल चाल यऽ अरे इएह तऽ देखैत छी तऽ कनिटा सोचैत छी विचारैत छी जेकि कोनो चीजके केहन बनेलथि पी एल दास कलेक्टर साहब काल्हि ओहिसँ पहिले हुनका कलेक्टर साहब पी एल दाससे पहिले तऽ ओ श्मशानेमे छलै हंँ आ एखन देखियौ कि रमणीय जगह छै एखन की रमणीय जगह छै हँ लेकिन ओकर जे उपयोग ठीकसँ होयतै मेन्टेन ठीकसँ होयतै मेंटेनेंस होइतै तऽ पर्यटन स्थलमे रहितै ओ आ ओकरा मेंटेनेंसमे जानैत छियै जे कि एहिपर जे हमर विचार लितै ने तऽ ओकरा मेंटेनेंसमे तऽ ओकरामे माछ ओतबा छोड़ि देतियै तऽ माछकेँ मेन्टेन कै लैतियै तऽ ओहिसँ ओकर मेन्टेन भए जेतियै रक्त काली मन्दिरोमे ओतबे लोक आबैत छै ओकरोमे

से प्रोजेक्ट तऽ सरकार आनिते छै काज पूर्ण करै तखन ने काजे तऽ नहि पूर्ण कऽ सकैत छै पिछलो बेर दू करोड़ टाका लेलकै की कै लेलकै पता नहि एतबा ओकरा डीपके खोदनाइ रहै ततबा खूनते नहि छै गर्मी आबि जाइत छै सुखा जाइत छै बोटिङ्ग करैत रहै तऽ बोटिंगोसंँ आमदनी होयत रहै तऽ बोटिङ्ग नहि करैत छै मन्दिर छै मन्दिर मन्दिर छै तऽ ओहिठाम एकटा नव पर्यटन स्थलके जोड़ैके लेल एकटा सङ्ग्रहालय सेहो बनेलक हँ बिहार सरकार ओकरो जे मेन्टेन करतियै तऽ सङ्ग्रहालयमे कतहुँ शाला स्टाफ नहि देनै छै तऽ पर्यटन विकासके लेल जे योजना छै पर्यटनक उद्योगके रूपमे सरकार एकरा डेवलप करै तखन ने सरकारके प्रोजेक्ट होना चाही पर्यटनक बढ़ावा पर्यटन उद्योगक बढ़ावा देनाइ खास कय कऽ रूरल पर्यटनक बढ़ावा दैकऽ लेल जे ओहिठाम चाही ओ ओकरा देबाक चाही ओना मत्स्यगन्धा खन तक ठीक छै लेकिन एकर आर विकास भए सकय आ ओहिमे बहुत मेहनत नहि छै मानि लिअ जे कि ओ झीलके कनिटा मेन्टेन करतै आ ओहिमे बोटिङ्गके सुविधा दऽ देतै बढ़िअका माछ राखि देतै तऽ ओकर तऽ माछ जतबा उत्पादन होयत ताहिसँ माछक स्थितीये सुधरि जेतै आ कहैत छी जे कि सहरसा मछली उत्पादनमे बहुत छै तऽ ठीक छै